हैलो हाँ रेस्टॉरेंट जी ये एम पी ज़ीरो फाइव से रुद्राक्ष सर बात कर रहे हैं जी ई जी सर मैं ये बोल रही थी मुझे कुछ मतलब ऑडर करना था मसाला डोसा बन सेट पूड़ी विथ ऑमलेट तो सर ये अपने यहाँ अवेलेबल है क्या अच्छा तो कितने देर से मिल जाएगा मतलब अच्छा अच्छा तो सर ये मतलब टोटली बिल जो है वो मैं ऑनलाइन पे कर दूँगी आप कब तक भेज देंगे और सोसाइटी में इसमें हाँ ठीक है सर मतलब थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है हाँ हाँ ठीक है सर मैं बिल्कुल भेज दूँगी हाँ ठीक है सर और और आप एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए ठीक है सर मातापुरा बाई सोहागपुर वार्ड नंबर आठ ठीक है सर आप जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा ठीक है सर मतलब एक बार देख लीजिए मैनू में आप मसाला डोसा है वन सेट पूड़ी है और विथ आमलेट है

हाँ हाँ ठीक है सर वो मैं आपको पे कर दूँगी आप इस्केनर सेंड कर दीजिएगा जी ठीक है सर ओके ओके